आंनि बावैसोआवनो फालिबोनाय फोर्बोफोरानो जाहैबाय बाथौ फुजा फोर्बो खाथि गासा फोर्बो थिक बिदिनो जोंनि दिवालि फोर्बो बेफोरखौ आङो फालिबोदों जोंनि बाथौ धोरोमाव आङो जोंनि बाथौ थानसालियाव थांनानै फुजिबोदों बा जोंनि बर' हारिनि बाथौ रायजो गंसेआव गंसे थानसालि फसंनाय जायो बा मोनसे सेन्ट्रेल हिसाबैबो गंसे थानसालि जोङो फसंनाय जायो बेफोराव थांनानै आङो जोंनि धोरोमखौ फुजिहैदों बा सिबिहैदों बेवहाय गोबां बर'फोरा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो खाम जथा सिफुं दामनानै बायदिसिना बुध मुग बिदिनो नालेंखर खुसेर जा मोनो बेखौ बावथाय मुवा महरै बावनानै बेनिफ्राइ जोङो खाम जथा दामनानै आरज गाबनाय जायो इसोरनि मुङाव जोङो बाथौनि मुङाव गोबां मेथाइ रोजाबनानै आरज गाबनाय जायो आफा बोराय बाथौनियाव गावनि न'खरनि सुखु गोजोननि बा गावनि थांना थानाय जिउनि राहा गावनि जिउ दैदेनन्नाय जिउ जिउ गोलाउ जानाय बायदि बायदि बोरफोरखौ जोङो गुबैयै गावबा गाव बिनानै लानाय जायो थिक बिदिनो खाथि आसा फोर्बो बेवबो जोङो बिमा मायनावखौ जोङो फुजिनाय जायो बिमा मायनावखौ जोङो से काथियाव जोङो बयबो मानि न'खर न'खर फुजा होनाय जायो बावथाइ मुवा होन्नानै बिमा मायनावखौ गोजोन होनाय जायो जाहाथे बिमा मायनावआ जोंनि न'खरखौ जोहोनानै फोथांनानै लाखियो बिमा मायनावखौ जोङो से खाथिनि मोनाब्लि सानसे सिगां मोनाब्लियाव मानि फोथाराव आलारि बाथि आलारि बाथि माने जोङो थालेर बिखुङाव थालिरनि बिखुङाव गनजों थुनानै बेवहाय थाव होन्नानै बा खुन्दुं आवा खुन्दुंजों जोङो साथि लगायनाय जायो फोथार बारियावबो जोङो गय जरा फाथै जरा बायदिसिना बिदिसिना बुध मुध थालेर खुसेर नालेंखर आपेल आंगुर जा मोनो बेखौबो लानानै थांनानै फोथारबारियावबो बावहैनाय जायो आरो न'खरावबो जोङो बिब्दिनो थालिर गांखङाव दरखं मोखां मोखां जरा जराहाय जोङो साथि लगायनानै दोन्नाय जायो बिमा मायनावखौ बिबदिनो बरायो